बाइक मोटरसाइकिल चलाने के लिए हमको जो जो एक जरूरी चीज़ें होती है उसमें सबसे पहले है उस मोटरसाइकिल गाड़ी के पूरे पेपर कागज जैसे रेजिस्ट्रेशन की बुक होती है लाइसेंस होता है और पी यू सी का कागज होता है उसके साथ में जो पहनने के लिए होते हैं कपड़े वो अच्छे टाइट ढीले कपड़े नहीं होने चाहिए जूते बहुत जरूरी है हाथ के हाथ पोस हो तो ठीक है लेकिन हेलमेट बहुत ही जरूरी है मस्ट रहता है और जब हम गाड़ी चलाएं तो ये इस बातों का भी ध्यान रखें कि केवल हम अपने आनंद मजे के लिए गाड़ी ना चलाए हमारे आगे पीछे सबको देखते हुए पूरे तरह से यातायात के नियमों का पालन करते हुए हम अपनी गाड़ी चलाएं तो वो ज़्यादा अच्छा है सिग्नल पर बराबर रोक लें आगे पीछे वालों को कट ना मारे जिससे उनको कोई भी किसी प्रकार की क्षति हो जो हमारे साथ में पीछे बैठा हो उसका भी हम ये ध्यान रखें कि एकदम से गाड़ी में हम जब क्लच गेयर दबा कर आगे बढ़ते हैं तो उसको झटके से ना ले क्योंकि हम तो अपने हिसाब से आगे बढ़ लेते हैं लेकिन पीछे वाले को उसका बहुत जोर से झटका लगता है और अक्सर ये होता की उसमे दुर्घटनाएं भी हो जाती है वो जो पीछे बैठ हुआ है रहता है वो कभी कभी गिर जाता है तो ऐसा भी ना हो बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ